जय झूलेलाल मां मुंहिंजे राज्य खां ॿाहिरि ॿई दफ़ा वई आहियां जंहिं मां थी हिकु अ मां वई हुयमि मुंबई जिते असां घुमणु विया हुआसीं मुंहिंजे परिवार सां गॾु वई हुयमि ऐं ॿियों दफ़ो मां वियमि दिल्ली अ जंहिंजो उद्देश्य हुयो की भाई उते तैराकी जी चटाभेटी हुई हुते मां तैराक तरीक़े वई हुयमि त खिलाड़ी तरीक़े वई हुयमि ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो आयो हुन दिल्ली जी यात्रा में दिल्ली में असां वियासीं लथासीं अ चटाभेटी थी तंहिंखां पोइ पाछा सूरत आयासीं जंहिंमें ॾाढो मज़ो आयो उह राष्ट्रीय चटाभेटी हुई त उनजो खेल उनजो उमंग हिकदमि अलॻि हुओ